बिहार आओर जे छह मतलब राजनीतिक दल जे छऽ नेता एहिमे दू प्रकार रऽ होइ छऽ वएह हो गेलऽ भारतीय जनता पार्टी हो गेलऽ आओर राष्ट्रीय काङ्ग्रेस हो गेलऽ काङ्ग्रेस पार्टी हो गेलऽ काङ्ग्रेस पार्टी जे होलऽ हँ सत्तर साल राज करलकै आओर हारि गेलऽ तऽ हारि गेलऽ तब भारतीय जनता पार्टी जे छऽ ओ जीति गेलऽ दस साल करलऽ यहाँ लेकिन यहूँ किछु मतलब ओतना कोइ खास नहि करै हँ एकरामे अभी नरेन्द्र मोदी छऽ ई मतलब लगभग छऽ बहुते मतलब विकास करि देलकऽ तहिओ लेकिन ओतना मजा नहि आबि रहलैए आओर एकरऽ जे राष्ट्रीय काङ्ग्रेस जे छऽ भारतीय जनता पार्टी जकरा लेकिन कहीँ ने कहीँ जे छऽ ओकरासँ बढ़िआँ छऽ यहाँ मतलब बहुत प्रकारऽ अच्छा काम करलऽ हँ जइसे हो गेलऽ नोटबबन्दी करिके एकरामे सब जतना भी मतलब होइ हँ ब्लैक मतलब कालाधन ईसबके बन्द करवा देलकऽ आओर गैस सिलेन्डर ईसब जनधन योजना ईसब चलाके मतलब भारतीय राष्ट्रीय काङ्ग्रेस जे छै अइ भारतीय जनता पार्टी जे छऽ बहुत अच्छा काम करलऽ हँ आओर एकरामे बिहारकेजे प्रमुख राजनीतिक दल नेता आओर जे छऽ एहिमे लेकिन बहुते नेता सब नेता सब जे छऽ घुसखोरी छऽ मतलब शुरू शुरूमे वोट लऽ लैल वास्ते अएतऽ हाथ जोड़तऽ प्रणाम करतऽ आओर बादऽमे जीति जेतऽ देखैएओलए नहि अओतऽ देखैएओलए नहि अओतऽ फेरो खाली पइसा खाइ छऽ फेरो जितलाके बाद तऽ यहाँ देखैएओलए नहि अओतऽ जितलऽ खाली मतलब पइसा खइतऽ ओकरऽ बाद जे छऽ वोट वोट मतलब लै वास्ते पूरा प्रणाम करतऽ जिद्द करतऽ जब जीति जेतऽ तबो तऽ पूरा पैसा मारि लै हइ पूरा घुसखोरी खाइ हइ बिहार आओर जे छऽ मतलब अनपढ़ गँवार सबटा जे नेता बनि जाइ हइ पढ़ल लिखल बनबे नहि करै हइ गुण्डा सब बनि जाइ हइ आब वएह एगो दिक्कत छऽ कि पढ़लऽ लिखलऽ आदमी नहि बनै हइ मूर्ख सब बनि जाइ हइ आओर कुछो गाँव रऽ विकासे नहि करै हइ खाली जीति जाइ हइ शुरू शुरूमे प्रणाम करै फलना ढेकाना हइ सब मन्त्र पढ़ि जाइ हइ लेकिन किछु करै धरै छऽ नहि बिहारो इएह सब स्थिति छऽ नेता दल सबरो बिहार बिहारमे जे छऽ लेकिन नेता सब जे छऽ मतलब नेता सब जे छऽ बहुत मतलब दिक्कत छऽ मतलब नीतीश कुमार छऽ लेकिन ठीक्के हइ लेकिन ओकरा अपोजिट साइड हो गेलऽ जइसे ज्यादा हो गेलऽ